खेल लोगों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी योगदान देते हैं जैसे की हमें खेल खेल हमें हमेशा खेल खेलना चाहिए जिसके कारण हमारे शारीरिक विकास होता है हमारे शरीर का विकास होता है एवं हमारे मानसिक एवं हमारे मस्तिष्क का विकास होता है खेल के साथ साथ हमारे शारीरिक मानसिक दशाएँ भी सुधरती हैं खेल के कारण आदि में कई स्टेटों पर खेलने के कारण हमें कई कई हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती हैं हमारे खेल खेलने से हमें कई लाभ होते हैं जैसे कि हमें हमारे हमें अच्छा प्रदर्शन करने पर हमें अगर नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमें खिलाया जाता हैं तो हमें हमें मेडल लगने पर मेडल लगने पर हमें कई सरकारी जॉबे मिलती हैं हमें सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लगने पर हमें सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है एवं हमारा नाम होता है एवं शरीर खेल के साथ साथ हमारे शारीरिक मानसिक दशा भी सुधरती है और हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं जैसे की खेल खेलने से अगर हम विद्यालय स्तर पर खेल खेलने जाते हैं या अपनी शुरू से खेल खेलने से हमारे विद्यालय स्तर पर खेल खेलने से हमारे विद्यालय में भी नाम होता है हमारे गाँव का राष्ट्र का नाम होता है इंटरनेशनल लेवल पर खेलने से हमारे भारत देश का नाम होता है जिसके कारण हमें हमारे देश पर गर्व गर्वान्वित महसूस होता है और हमें कई साल कई प्रकार के योगदान मिलते हैं जैसे नौकरियाँ प्राप्त होती हैं या आर्मी बेटालियन में जाना पढ़ता हैं मैडम लगने के कारण हमें आर्मी में यू पी एस सी में और कई वैकेंसियाँ होती है जो स्पोर्ट से स्पोर्ट से निकलती हैं हमें कई स्पोर्ट वैकेंसियाँ खाली जाती हैं जिनके करण हमें हमारे खेलों में भी ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलना भी चाहिए जैसे हमारी स्पोर्ट्स से निकलती हुई वैकेंसियों को हमें हमेशा इस्तेमाल करनी चाहिए हमें वैकेंसियों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए